हॅलो नायक स्टोर केंपे हा म्हाका सांग तुमचे कडेन खंयची खंयची ब्रँडेड कंपनी आसा शुजाची म्हाका नायकीचे जाय आसलेले स्पोट शूज हय म्हणजे रेट कितली आसा हाय आ आ नायक म्हाका सांग नायकीचे ये स्पोट्सूय शूज आ आ आ एक समज दोन तीन पॅक घेतले जाल्यार किदें डिसकावण जाता हय म्हाका ह्या दोन दिसा भितर जाय आसलेले डिलिवरी जायना हा आनी हें म्हाका सांग ईफ समज शूज घेतले आनी डिफॉळ्ड किदें सापडले जाल्या मागीर हें आसा रिर्टनिंग आनींक मेळटलें मेळटले आ कॅश मेळना हा हा हा कळें आनी ईफ समज हांवें सगळेच कॉलेटी म्हणजे म्हाका कॅज्वलय घेतले आनी ट्रॅकींग घेतले आनी स्पोट्स घेतल्यार तितू भितर म्हाका वरायटी मेळटली काय सेम वरायटी आसतल्यो ईफ समज ट्रॅकींग घेता जाल्यार म्हाका ती एकूच वरायटी मेळटली काय वेगळी वेगळी वरायटी मेळटली गा म्हणटा तुका मेळटली न्ही आ हा तर आं हां मागी हांव फाल्यां येवन शॉपार विजीट करतां आंहा हा

हा बरें बरें थँक्यू